हमरा माछ बनेनाइ बहुत कठिन बुझाइ पड़यए लेकिन हम अपना जानैत कोशिश करैत छी जेना सभके मुँहे सुनैत छी जे माछकऽ पहिने छिलल जाइए ओकर बाद काटल जाइए ओकर बाद धोअल जाइए धोअलके बाद तेल दएकऽ चूल्हा पजारिकऽ तेल दएकऽ तरल जाइए तब हुनका रस दएकऽ पहिने हुनका तरयए ओकर बाद भुजइए मसालासभकऽ तब रस दयए तब माछ बनबयए लेकिन हमरा लेल बड़ कठिन बुझाइ पड़यए ताहियो हम अपना जानैत कोशिश करैत छी जे एना एनाकऽ मछली बनबिए लेकिन हम सिखयलऽ अपना जनैतत चाहय छी लेकिन हमरासँ नहि होइए बनायल हम तऽ बहुत अपना जानैत कोशिश कए रहल छी जे एनाकऽ मछली बनय मछली कऽ तरब झोड़ाएब तहन मछली बनत लेकिन मछली हमरासँ होइ नहि यऽ हम अपना जानैत बहुत कठिनसँ बनाय रहल छी सिखय छी लोकोसँ पड़ोसीसभसँ पूछैत छी जे कोना मछली बनबय छियै तऽ बतबयऽ जे मछलीकऽ पहिने काटिउ धोयउ तऽ मछली कऽ तरिउ तब मसाला भुजिऔ तब रस दिउ अपना जनैत बहुत सुन्दरसँ बनबैत छी लेकिन मछली बहुत सुन्दरसँ बनय नहिए अहि लएक बहुत कठिन हमरा बुझाइ पड़यए ताहियो हम कोशिश करैत छी कि सीखी मछली बनेनाइ लेकिन नहि हो पाबयए ताहि दुआरे हम अपना जनैत कोशिश तऽ करैत छी